हैलो मैं तुसेंगी सनां के मैं पिछले दिनें इक प्रोडक्ट लैता ऐ कोई बी प्रोडक्ट होई गेआ जां कोई बी प्रोडक्ट लैचै जि'यां कोई होई गेआ मोबाइल फोन मोबाइल फोन दा एह् नुकसान ऐ कि नुहाड़े केह् केह् न नकसान होआ दा सारे ग्रांऽ च एह्दा एह् ऐ बड्डा कि अज्जकल दे जेह्ड़े निक्के निक्के जागत न ओह् फोनै च कार्टून दिक्खने बगैर रुट्टी नी ही खंदे कार्टून दिखदे हर बेल्लै कार्टून गै दिखदे तेलू गै ओह् रुट्टी खंदे नेईं तां ओह् रुट्टी बी नेईं खंदे हैन होर जेह् जियां निक्के जागत होई गे ओह् ब इसदा बड़ा गल्त यूज करदे न जैसे कोई होर होए होए ग़लत यूज करदे न ते होर होर इसदे बारे एह्दियां नेगेटिव ऐक्सपीरियंस जैसे कोई बड़े होई गेआ जैसे जैसे जियां होई गेआ प्रोडक्ट होई गेआ नुहाड़ी बड़ी सारी बैकअप नुहाड़ा बैटरी शैल नी ऐ बैटरी फुल्ली दी बैटरी फुल्ली जंदी ऐ बैटरी फुल्ली दी उसदे बाद एह्दा कैमरा बी पूरा क्लियर नी ऐ फोटू साफ नेईं आंदा ऐ फोनै च ते इ'यां गै जियां दसमी आह्ले जागत होंदे ओह् करदे ओह गलत यूज करदे हर बैल्ले फोनै च लग्गे रौह्न्दे गेम खेढदे रौह्न्दे होर गेम खेढी खेढी उनेंगी पता नी लगदा अहें पढ़ना केलू ऐ इसदे करी पेपरें च फेल होई जंदे ते फ्ही फ्ही तां गै एह्दा ज्यादा गलत यूज गलत यूज करै दे फोनै दा बड़ा गलत यूज होआ दा